भारत में बहुत सारी नौकरियाँ बहुत दिनों से मतलब भारत में बहुत कुछ वर्षों से निरंतर आती रही है जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से अपने घर को चला रहे हैं जैसे कि उसे यूट्यूब पर वीडियो बना कर तो यूट्यूब पे वीडियो पे अगर उनके व्यूज़ आते हैं और उन्होंने यूट्यूब के टर्म कंडीशन को फॉलो करके अगर वह सोशल मीडिया पर एक्टिव है वह अपनी कला का प्रदर्शन यू यूट्यूब पर कर रहे हैं तो ऐसे में उन्हें बेनिफिट मिला है एक तो वह फ़ेमस हो रहा है एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए कंपनियाँ उनसे पैसा देती हैं और उसे यूट्यूब ख़ुद उन्हें पैसा देता है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सीन है जो मतलब और इंस्टाग्राम पर अगर वीडियो बना रहे हैं जिससे डांस की वीडियो सिंगिंग की वीडियो कॉमेडी की वीडियो यह सारी वीडियो जो बनाते हैं तो लोग इन्हें देखते हैं और फॉलो करते हैं और ऐसे में को लाइक करते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ उनके आते हैं तो ऐसे में जो है उन्हें बहुत सारे पैसा मिलता है यूट्यूब और इंस्टाग्राम की तरफ से तो इस तरीके से भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से भी भारत में बहुत सारे रोज़गार आ रहे हैं निरंतर मतलब आ ही रहे हैं